ॾिसो कच्छ में हिकु रण सुठो अथव रण में लकिड़े जूं शयूं हूंदियूं अथव उहे तव्हांखे वठण ज़रूरी खपेनि छो त ॿाहिरां माण्हू ख़ासि ईंदा आहिनि कच्छ जो रण ॾिसण लाइ त हू लकिड़े जी शयूं वठी वेंदा आहिनि तंहिं खां सवाइ हिते जो भई मिठायूं ॾाढी सुठी हूंदियूं आहिनि सिंधी मिठायूं ठहंदियूं आहिनि ॾाढी सुठी हूंदियूं आहिनि तंहिं खां सवाइ कच्छ में सतपुड़ा ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि माण्हू जे का बि ॿाहिरां ईंदा आहिनि उहे सतपुड़ा ज़रूरी वठी वेंदा आहिनि ऐं तंहिं खां सवाइ हिते जूं आचार ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि तरह जा आचार हूंदा आहिनि जे को बि ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि उहा आचार ज़रूरु ख़रीदे ख़रीदी करे वेंदा आहिनि तंहिं खां सवाइ जे का बि माण्हू ईंदा आहिनि कुटिया ते मेले में त जे कि बि मुर्तियूं हूंदियूं आहिनि भॻवान लीलाशाह जी उहे ज़रूरी वठी वेंदा आहिनि तंहिं खां सवाइ दुबई जा माण्हू ख़ासि कुटिया जो मेलो ॾिसण ईंदा आहिनि त चवंदा आहिनि लीलाशाह जे भॻवान जी मुर्ति असांखे ज़रूरी वठिणी खपे उहे मुर्तियूं वठी वेंदा आहिनि तंहिं खां सवाइ जे का बि ॿिया माण्हू हूंदा आहिनि भई ॿाहिरां ख़ासि घुमण अचनि था चवंदा आहिनि हिते छा सुठो आहे हिते सभु खां सुठो आहे शांति कच्छ में ॾाढी शांति आहे जे को माण्हू ईंदो आहे घुमण उन्हनि खे कच्छ जो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हिन करे जे को बि कच्छ में ईंदो आहे हर हिकु शइ ख़रीदी करे वेंदो आहे हुनखे कच्छ जी शयूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि असां सोचींदा आहियूं त ॿाहिरां माण्हू एतिरा असांजे देश में अची करे ख़ुशि थी वञनि था असां बि हुते वञी करे हिकु वारी ॾिसी अचूं त ॿाहिरी शयूं केतिरी सुठियूं आहिनि पर जेतिरो थी सघे असांखे मौक़ो ई कोन मिलंदो आहे वञण जो छो त असांजे घर वारा बंदि ख़्यालनि जा आहिनि इनकरे असां वञी घटि सघंदा आहियूं इनकरे जे का माण्हू हिते ईंदा आहिनि ख़ासि कच्छ में त हुनखे चवंदा आहियूं हीअं हीअं शयूं कच्छ जूं तव्हां सभु वठी वञो कच्छ में ॾाढी सुठी सुठी शयूं मिलंदियूं आहिनि ॾिसो सतपुड़ा मिलंदा आहिनि कस कच्छ जो सांधाड़ा सुठा मिलंदा आहिनि कच्छ में मसाला सुठा मिलंदा आहिनि तंहिं खां सवाइ कच्छ में हींग ॾाढी सुठी मिलंदी आहे कच्छ जे ऐं खौर ॾाढो सुठो हूंदो आहे ख़ासि सीअ में माण्हू जे को ख़ौराक ठाहींदा आहिनि हुन में हितां जी खौर वठी वेंदा आहिनि हुनखे छा इहो सोनो सन्नो खौर ॾाढो वणंदो आहे जे का बि ॿाहिरां देश जा माण्हू ईंदा आहिनि हुनखे कच्छ जी शयूं ॾाढी वणंदियूं आहिनि मोबाइल कहिड़ो अथव